जी मैं कपिल पेंटर बात कर रहा था आप बोलिए दीदी कब की है दीपावली हेलो हाँ हाँ दीदी तो बा बोलियए दीदी जी दीदी

दीदी आप मुझे ये बता दीजिए आपको कैसे पेन्टिंग करवानी आपको एसियन पेन्ट्स करवाना है या रोयल पेन्ट करवाना है प्लास्टिक पेन्ट्स करवाना है रोएल पेन्ट ओके ओके और मैम उसमें कैसा रहेगा दीदी कि आप डिजाइन्स करवाएंगी डिजाइन्ज़ बनवाएंगी या वॉल डेकोरेट करवाएंगे और आपका घर कैसा है मतलब टू बी एच के थ्री बी एच के और साथ ही में वन फ्लोर टू फ्लोर थ्री फोल डिपेंड इस पर भी करता है मैम फाइप फ्लोर है ओके मैम तो मैम इसमें तो पूरी मेरी टीम वर्क करेगी मेरए जो साथ के लड़के हैं सभी लोग जी जी ओके ओके तो मैम वैसे आप ने क्या सोचा है आपको किस तरीक़े से कैसा पेन्ट करवाना है आपको डेकोरेट भी करवाना है आपको क्या क्या डिजाइन बनानी है

हाँ मैम मैं वही पूछ रहा था इस लिए दीदी कि मैं आपके लिए सैम्पल ले कर जाता डिजाइन्ज़ की तो आप मुझे बता दीजिए आपको किस तरीक़े की ओके तो किस प्रकार की लानी है आपको मतलब एनिमेस की डिजाइन्ज़ करनी है फ्लावर्स की करनी है जी जी और मैम सिटी का चलेगा मैम सिटी सिटी बहुत प्यारी सिटी है मैम पहाड़ पर चढ़ते हुए जी मैम और और मैम फिर मतलब आप बता दीजिए मुझे एड्रेस और कब आना है ये भी बता दीजिए ओके मैम ओके किस टाइम आना है ओके ओके ठीक है मैं कल आप मुझे एड्रेस दे दीजिए मैं कल शाम को आ कर बात कर लूँगा ओके ओके ठीक है ठीक है मेरा जो विजिटिंग कार्ड था उस पर मेरा मेल होगा आप उस पर मेल कर दीजिएगा ठीक ठीक ठीक है ठीक है दीदी